खेळ मनशाक शारिरीक आनी मानसीक भलायकीक बरो रावता सदांच मनशान खेळ खेळूंक जावो खेळ खेळ्ळो की मनशाचे जिवाक बरें दिसता आमी आमच्या खेळला बी गेम आमी खेळटा आनी खूब खेळूंक वयता धाकटें आसतना आमी आमच्याशे ग्रांउंडार खेळटाले खूब फ्रेंड फ्रेंड आमी धांवताले आनी मागीर वडाच्या पांनांक बी गोळ मारून मारून ते गेलें आनी खुपत घाम येतालो घाम येयलो काय आमी ल्हान आसतना कितेें करताले तें आमचे गांवांनी उदीक आसता न्हू तें मागीर उदिकान आमी न्हातालें बी आनी पुन्ना खेळटालें पुन्ना थंय झरो बी आसलो काय उदीक पिताले आनी येताले मागीर खेळटाले गेमी बी आमी आनी धाकट्या भुरग्यांक सदांच एक्ससायज करपाक लावपाक जायो धाकटे म्हणटरीर न्हय मागीर तीं भुरगीं बी व्हडली जाता म्हणजे हायट बी कमी छान छान मनशाची शारिरीक हाडां बी वाडटा म्हणजे हायट वाडटा मागीर आमी आमी गेमी बी घेता आमी फ्रेंडा वांगडा बी आमी फेंड फ्रेंड आमी मगेर खूब गेमी बी खेळटा खूपच गेमी खेळटा आमी तेंच्या वांगडा आनी हे मागीर एक्ससायज सुद्दां खूब करता आनी आमच्या जिवाक सुद्दां हें बरें आमचें खेळ आमच्या खेळ्ळें की आमचे एक्ससायज बी केली काय हायट बी वाडटा आमची आनी धाकट्या भुरग्यांक सुद्दां हें सदांत गेम बी खेळपाचीे

आमच्या मागीर आमचें आयुश्य फुडल्या म्हातारपण आयुश्य आमचें बरें घट रावता